नीलकंठ पक्षी बहुत सुन्दर होइत अछि ओकरा लोग देखैके लेल बहुत खुश रहैया आओर सब पक्षी तऽ सुन्दर होइ छै कौआके लोक कहै छै ई पक्षी बहुत खराब होइ छै लेकिन पक्षीमे सब पक्षी सहिये होइ छै मोर देखै लेल लोक बहुत बहुत दूरसँ कतौ रहै छै तऽ देखैके लेल आबै छै सब आदमी देख कऽ खुश हो जाइ छै आओर बहुत नीक लगै छै हंस सेहो पक्षी बहुत बढ़िऑं होइ छै हंस हरदम पानिमे तेरैत रहै छै लोक ओकरा देखबाक लेल सबगोटे मिल कऽ बहुत देखैमे नीक लगै छै आओर हमसब बहुत खुश रहै छी सब पक्षी ठीके होइ छै आदमी सबके कोनो पक्षी कहै छै नीक होइ छै कोनो नीक होइ छै कौआ तऽ बोलै छै ओकरा लोक खराब कहै छै कोयलके आवाज बहुत सुन्दर लगै छै आओर हुनकर आवाज सेहो बहुत सुन्दर लगै छै आओर पूरी नामक सेहो पक्षी होइ छै